हाँ नमस्ते आप कौनसी कौनसी सब्ज़ी रखती हैं नमस्ते

आपने कौनसी कौन सब्ज़ी रखी हैं अब कौन सब्ज़ी हैं और आलू प्याज़ नहीं हैं

वह भी नहीं हैं

पैसा लगू कितना एक क्विंटल आलू लेना हमें कितना पैसा लेंगी कुछ कम नहीं करेंगी और सामान लेना है ना बहुत सारा सामान लेना है हम सब्ज़ी बेचते हैं के

अधे विजिये सब्ज़ी और चावल लीजिए एक वडा आवलू है गोभी और मटर पालक

टिंडी

प्याज़ भेज दीजिए ना पैसा लेंगी

मोबाईल से लेंगी कि पूरा टोटल लेंगी कुछ कम पैसे नहीं होगा आ रहे हैं नमस्ते